आं उर्मिला भाजीवाली उलयता सांग

हय नाल्यो शिरण आळू केळीं बोणा केळीची मागीर काजू फेणी खोबरेल तेल नाल्ल नाल्ल हय हय आसा

आसा आसा हय हय दुदी आसा हय दुदी आसा आनी तो दुसरो कोकण दुदी आसता न्ही तोय आसा हय अरबी अरबी आसा आसा आनी ती अरबी म्हणटा ते गांवां आसा तांबडी भजी आहा मुळा भजी आहा चवळी भजी आहा हय कापडी केळी आसा वीस रुपयांन किलो माडियो गो आ काटे कण्ण आ रिंजन आसा हय काटे कण बी आसा देडशे रुपये ते जाय पोव हें आमचें शेतांतलें शंबर रुपया किदें दे शेतलें आमचें तें आमी रोयलें तें हय हय तूं योन पळय

आ मागी करता करता करता हय हय मागी कमी हांव ऑर्डर दी तरी पयली पयली ऑर्डर दी आंबाडे आवाळे आ आवाळे आसा आनी आमाडे बी आसा हय आनी तवसळी करतलो जाल्यार तवशें बी आसा बरें व्हडलें शंबर रुपया आसा हय शंबर रुपया हय बरें बरें आनी हें नाका माडयो नाका तुका माडयो आ

बरें आ तें साठ रुपया माडी साठ रुपया एक आनी कानारे धा तुका कानारे शंबर रुपया किलो कानारे

बरें बरें बरें ऑर्डर डान तुगे कॅश दितलो काय गुगल पे आ बरें बरें बरें धा दन यो आ